मूं वटि बुनाईअ जे लाइ स्वेटर बणाइण लाइ सूआ यूपिन आर पशम वग़ैरह जहिड़ा घणेई सामान आहिनि सिलाईअ जे लाइ बि मूं वटि उषा कंपनीअ जी सिलाई मशीन आहे मूं वटि घणेई सिलाईअ जा रील बि आहिनि रंग बिरंगी धाॻा बि आहिनि पर मां हाणे हिकु सुठी कंपनीअ जी फेशन मेकर सिलाई जी मशीन ख़रीदु करणु चाहियां थी छो त उन मशीन में न सिर्फ़ु सिलाई पर उन सां गॾु गॾु भर्थ बि भरिजंदो आहे ऐं उन ते कड़ बि कड़ वग़ैरह जहिड़ा कम बि थींदा आहिनि न सिर्फ़ु कड़ वग़ैरह जहिड़ा पर हुक बटण टाकण जी बि सुविधा उन मशीन में आहे इन सां मुंहिंजो कमु वधीक सुठो ऐं सहुलो थींदो ईअं मां सम्झा थी इन खां सवाइ हीअंर ताईं मां स्वेटर सूअनि जी मदद सां भरींदी हुअसि पर हाणे मां चाहियां थी त मां सेटर मणण जी बि हिकु मशीन ख़रीद कयां जंहिंसां मुंहिंजा मुंहिंजो कमु वधीक सुठो थिए ऐं मां हिकु ॾींहं में वधीक में वधीक स्वेटर मड़े सघां इन सां मुं मुंहिंजी सेटर मणण में त म मदद थींदी पर मुंहिंजी माउ वधीक पैसा बि कमाए सघंदसि